हमरा गाम शमे सरकारी हॉस्पिटल छै ब्लाॅकमे छै ओहिमे दबाइ सब छै जे बहुत भीड़ रहै छै गरीब लोक सब लाइनमे लागल रहै छै खूब लागल रहै छै खूब रेलम धक्का धक्की होइ छै खूब होइ छै भूखले पियासे लाइनमे लागेके पड़ै छै तब जाय कऽ दबाइ मिलै हइ किछु मिलै हइ किछु नहि मिलै हइ आओर सब अहाँ वहाँके डॉक्टर सब छै ने टाइम सऽ किछु करै छै कभी करै छै कभी नहि करै छै कभी किछु मतलब लाइन सऽ जाइ छै तऽ परेशान होके जाइ छियै वहाँ जयलाक बाद सब किछु बोलि दै छै जे काल्हि आयब परसू आयब अभी खतम हो गेल ई दबाइ खतम हइ खूब दौड़ाबै छै खूब खूब दौड़ाबै छै फिर दू दिनके बाद अयबै तऽ फिर किछु दबाइ मिलत फिर बोलै किछु नहि मिलेगा आओर सब छै बहुत अइसन कठिनाइ होइ छै सरकारी हॉस्पिटलमे डाक्टर सब चेक अप तऽ करै छै चेक अप करै हइ ओहिके बाद सब दबाइ लऽ जाइ छियै फ्री बला दबाइ नहि मिलै छै एकोरती नहि फ्री बला दबाइ मिलै छै पैसा लगाके अलग से दोकान से प्राइभेट दोकान से खरिदेके पड़ै छै समझलियै प्राइभेट दोकान से खरीदेके पड़ै हइ हमलोग गरीब दुखिया छियै कैसे सरकारी दोकान से खरीद खरीदबै सब कोइ गरीब छियै तब सरकारी दोकान से दबाइ नहि मिलै छै तऽ प्राइभेट दोकान बला सब दबाइ लिख दै छै डॉक्टर सब छै ने प्राइभेट दोकान बला सब सऽ सब मिलल रहै छै जानि बुझिके प्राइभेट दोकानके दबाइ लिख दै छै आ जानि बुझिके वहाँ जायके पड़ै सरकारीमे दबाइ नहि मिलत प्राइभेटमे मिलै छै तऽ प्राइभेटमे जायके पड़ै छै प्राइभेटमे जेबै तऽ पैसा बहुत लागै हइ हमलोग गरीब आदमी छियै उतना पैसा कहाँ से लेबै आओर सब बहुत कठिनाइ होइ छै बिहारमे समस्तीपुर जिलाके अन्दर खूब होइ छै खूब टाइम से डॉक्टर सब इलाज नहि कैरि पाबै हइ ने दबाइ दे पाबै हइ ने चेक अप कैरि पाबै हइ गरीब लोग कहाँ जेतै कहाँ जइयै बतइयौ आओर सब दबाइ खराबो दे दै छै सरकारी सरकारिये होय छै की कहियै अहाँके समझो नै आबय छै समझ कहाँ सऽ एतय